आं मिनथिनाय जोंनि ओनसोलफोरनि राजखान्थि पार्टिफोरा जाबाय गुबैयै ओ बि पि एफ इउ पि पि एल बेबायदिनो गुबुन गुबुन पार्टि जोंनियाव दंबावो जेरै बि पि आइ बि जे पि नाथाय जोंनि ओनसोलाव बांसिनै सोलिनाय पार्टिया गाहायै मोननैयानो बे जाहैबाय इउ पि पि एल आरो बि पि एफ दा बे बिथांमोननि जिखिनि राजखान्थियारि जिखिनि पार्टिनि हाबाफारि बे हाबाफारिफ्रा माबायदि जानो नांगौ बिनि सोमोन्दै आङो फंनैसो बुंनो नागेरदोङो दा मोनसे हानजा एबा पार्टि जानो गोनां जायोब्ला गाबा गाव निजा मोनसे हादोरखौ हारिखौ फोथांनायनि मोनसे थांखि थानो नांगौ जाय पार्टिया हादोरखौ फोथांनो हायो एबा हारिखौ फोथांनायनि मोनसे थांखि थाया बेबायदि हारि बेबायदि पार्टिफ्रा जोंनि ओनसोलाव मोजाङै खामानि मावनो हाया जेरै जोङो जोंनि ओनसोलावनो गोबां पार्टिफोर ओंखारदों जाय पार्टिया जोंनि हादोरनि थाखाय एबा हारिनि थाखाय एबा जायगानि थाखाय जेबो खामानि मावा माथ्र' गावसिनि राजखान्थि मुलामफानि थाखायल' बेखौ खामानि मावो बेफोरबायदि पार्टिफ्रा जोंनि ओनसोलाव ओ जायगा गैया आरो बेखौ जोङो जायगा होनो नाङा जाय पार्टिया जोंनि ओनसोलाव मोजां खामानि मावगोन मोजां जौगासार होगोन गामिनि जौगानाय फारसे नायगोन ओनसोलनि फारसे जौगानाय फारसे नायगोन बेबायदि जोङो राजखान्थि पार्टिफोरखौसो जोङो मदद होनाया गोनां आरो आं सासे हायुंसा जानानै बबेया पार्टिया मोजां खामानि मावगोन बे पार्टिखौसो आङो मदद होगोन होनानै बयखौबो खावलायगोन आरो मदद होनांगौ होनानै खावलायगोन मोनसे पार्टिखौ जोङो जुदि हेफाजाब होनो गोनां जायोब्ला जाय पार्टिया जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोंनि फरायसानि थाखाय जोंनि हादोदनि थाखाय जोंनि फरायसालिनि थाखाय खामानि मावगोन बेबायदि पार्टिखौ जोङो मोजाङै हेफाजाब होनो नांगौ आरो बेबायदि पार्टिखौ जोङो गोबां सुबुं दैथायनानै जोङो मोनसे सरखार दानाय लामायाव जोङो लाबोनो नांगौ आं बेखिनिखौ ओ बुंनाय जाबाय